भारतनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा संसारनि बा हादोदनि मोजां मावनांगौ आंनिफ्राय आं बेखौ सानो आरो हान्जाफोरा गाज्रि खामानि बा हादोरखौ खहा खालामनाय बिसोरनि सान्नाय हनाय मावनाया जानो नाङा

जायफ्रा राजखान्थियारि हान्जायाव थागोन बिसोरो मोजां खामानि मावनो सोलोंनानै मोजां मावलानांगौ आरो दासिम आंनि राजखान्थियारि दैदेनगिरि बा जायफ्रा रायखान्थियारिफ्राव मावनानै दोङो बिथांमोनखौ आङो मोजां जानानै सानो आरो आंनि नोजोराव दासिम जायफोरा भारतनि मोजां खामानि मावदों बा राजखान्थि हान्जायाव मावगासिनो दङ बिथांमोननि गेजेराव भारतनि बा भारता उदांस्रि जानायनि उनाव जोंनि हादोराव जाय सिगां गाहाइ हा मन्थ्रिमोन बिथां जवाहरलाल नेहरु बिथाङा सासे मोजां मावलांदोंमोन आरो भारतखौ मोनसे गोदान महराव बा गोदान मुगानि मोनसे हादोद महराव बिथाङा लाबोदोंमोन आरो बिथांनि जे दैदेन्नाय बिथांनि मावनायनि गेजेरजोंनो दिनै भारता नैबे समसिम मोनफैबाय होन्नानै बेखो बुंनांगोन बेखायनो बिथाङा जि मावदों बे बायदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरा बा दैदेनगिरिफ्रा मावलांनाया जोंनि हादोदनि थाखाय मोजां जागोन आरो बिथांमोना बिबायदिनो मावलांनानै जोंनि देख बा हादोरखो जाफुंसार होनायाव बा मोजां खालामनायाव मावलाङोबा बे जोंनि हादोदनि थाखाय मोनसे गोग्गो आरो मोजां जानानै फैगोन